آج کل کے زمانے میں تو گھر ہر طرح کے گانے آ گئے ہیں جن پر لوگ ناچتے ناچنا پسند کرتے ہیں اور آج کل تو ڈانس سیکھنے کے لیے ٹیوشن وغیرہ بھی کُھل گئے ہیں جن پر بہت سے لوگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو گھر بیٹھے آن لائن بھی کرتے ہیں اُنہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی آج کل کا زمانہ تو بہت بدل گیا ہے فون لیپ ٹاپ اور ٹی وی کی جگہ آج کے زمانے میں ایک ایل سی ڈی آ گئی ہے جن پر لوگ گھر بیٹھے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں اور وہیں سے دیکھ کر ڈانس بھی سیکھ لیتے ہیں مجھے ڈانس کا اتنا شوق نہیں ہے اِس لیے میں ڈانس نہیں سیکھتی